آج ہندوستان کو درپیش کچھ ب بڑے ماحولیاتی مسائل دلی ممبئی جیسے بڑے شہروں میں ہوا زہر بن چکی ہے گاڑیوں کارخانوں اور فصلیں جلنے سے نکلنے والا دھواں انسانوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے گنگا یمنا جیسے دریا گندی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں پینے کا صاف پانی بہت سی جگہوں پر میسر نہیں عمارتیں بننے اور کھیتی بڑھانے کے لیے جنگل کاٹے جا رہے ہیں جس سے موسم اور جانوروں کی زندگی پر اثر پڑ رہا ہے درییا سوکھتے جا رہے ہیں یا ان میں گندا پانی ہے جنگل کم ہو رہے ہیں جانوروں کی تعداد بھی گھٹ رہی ہے پہاڑوں میں برف کم ہو ہوتی جا رہی ہے کھیتوں کی مٹی کمزور ہو رہی ہے پیداوار میں کمی آئی ہے سمندر کے کنارے کٹاو اور طوفان زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے موسم میں تبدیلی گرمیاں زیادہ لمبی اور سخت ہو گئی ہیں بارش کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے کبھی بالکل نہیںر سردی کم ہو گئی ہے اور کئی جگہوں پر دھندھ زیادہ بڑھ گئی ہے